पुराना गीत तऽ सदाबहार छै इतिहासमे पुराना गीत तऽ आब अमर भइए गेलय हँ लेकिन आबके गीत जे छै जे आबके यंग जेनरेशन छै ओहिके हिसाबसँ बनायल गेल छै भाषा शैलीके कनिटा अधिकसँ अधिक जादा उपयोग कयल छै पुरनका गीत हमरा तऽ अगर सभसे जादा सुनयओ सुनैत छी कभी भी तऽ हमरा पुरनके गीत नीक लागयए आबके गीतमे म्यूजिक शोर शराबा जादा होयत छै आओर भाषाके लोग केहनो भी भाषा इस्तेमाल करैत छै तऽ हमरा आबके गीत नहि नीक लागयए हँ अगर डान्स करयके रहय छै डी जे पर या शादी बियाह या उपनयनमे तऽ नवका गीत पर डान्स करैत छियै लेकिन अगर कभी एकान्तमऽ सुनयके मन होइ छै तऽ हम पुरनका गीतकऽ जादा तबज्जो दैत छी किआ तऽ ओ दिलके शुकून पहुँचाबैत छै